हम एकटा क्लिनिक प्लस शैम्पू अखन मॅंगेलहुॅं हैं जे हिन्दुस्तान युनिलिवर लिमिटेड कम्पनीके प्रॉडक्ट अछि लेकिन ई शैम्पू हमरा नहि पसन्द अछि एकर खुशबू नीक आब लागैत अछि आओर बहुत हमर एहिसँ केश टूटैत अछि बहुत केश काफी केश टूटैत अछि आओर बहुत डैन्ड्रफ रुसी भऽ गेल अछि ई हमरा नहि बढ़िऑं लगैया ई शैम्पू के बहुत हर होइत रहैयै खुजली सभ भी भऽ जाइयै माथमे आओर बहुत बाल झड़ैत रहैया